असांजी सिंधी भाषा इलाही प्राचीन भाषा आहे असांजी सिंधी भाषा इलाही माण्हू चाव सां ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं पहिरीं पहिरीं भाषा सिंधी ई हुई जेकी ॻाल्हाइण ई शुरुआत थी हुई अने असांई भाषा ई जो इश्तिहास मोहन जोदड़ो ऐं सिंधु नदी आहे असांजी असांजा सिंधी माण्हू पहिरियों पाकिस्तान में रहंदा हुआ ऐं पोइ विभाजन खां पो केरु राजस्थान केरु गुजरात ईअं सभु ईअं सभु अलॻि अलॻि विस्तार में हली विया आहिनि ऐ हाणे बि सिंधी इलाही हाणे बि सिंधी माण्हू इलाही आहिनि ऐं सिंधी सिंधी भाषा बि इलाही हलंदी आहे पर जेके वॾा वॾा माण्हू सिंधी आहिनि उहे पंहिंजे ॿारनि खे हिंदी ऐं इंग्लिश ई पढ़ाईंदा आहिनि ऐं हाणे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी थोरो घटि सिंधी में थोरो घटि ध्यानु ॾींदा आहिनि त पाण खे हुननि खे सम्झाइणो खपे के सिंधी भाषा ई पंहिंजी पंहिंजी भाषा आहे त उन्हनि खे उन्हनि खे पाण खे जावा ॾेअणी न खपे उहे बि पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाइणी खपे अने सुठी तरह उन्हनि खे सेखारणी खपे ऐं पाण खे सिंधी भाषा खे बि पढ़ाई अचे थी पहिरियों त सिंधी स्कूलू बि हुयूं ऐं थोरो त धीरे धीरे करे जीअं ज़मानो अॻिया वधंदो वियो आहे ईअं सिंधी स्कूलू रहियूं कोननि ऐं सभु इंग्लिश ऐं हिंदी में ई सभु अची वियो आहे पर पाण ॾिसण वञूं त सिंधी प्रोग्राम बि इलाही आहिनि ऐं सिंधी ॿारनि खे अॻियां वध वधाइण लाइ अॻिया वधण लाइ इलाही सभु कुझु केरु रहियो आए ऐं पंहिंजे सिंधी भाषा खे अॻियां वधण लाइ सभु पंहिंजी मदद करे रहिया आहिनि त पाण बि पाण खे बि छो न सिंधी भाषा अॻियां वञे अॻियां वधाइणी खपे ऐं सिंधी सिंधियुनि जो थोरो माना वधाइणो खपे पंहिंजी सिंधी भाषा हेतिरी सुठी भाषा आहे ऐं पाण खे उन जो उपयोग करे पाण खे अचे थी त उन जो उपयोग करे पाण खे अॻियां वधिणो खपे अने ॾेखारणो खपे की सिंधी भाषा इलाही सुठी भाषा आहे